جب مجھے كچھ پكانا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے چكن مٹن اور گوشت كو ترجیح دیتا ہوں میں گوشت میں مجھے الگ الگ چیزیں پكانا آتا ہے پكانا پسند ہے اور كھانا پسند ہے ایک سے ایک بہترین چیز كھانا پسند ہے اس میں لذت ہوتی ہے اس میں بركت ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے گوشت كے بغیر تو ہما ہمارا گزارہ نہیں ہو پاتا گوشت ہی ہمارے لیے سب سے بڑھیا كھانا ہے گوشت میں حلال گوشت ہونا چاہیے گوشت میں تازہ گوشت ہونا چاہیے گوشت میں صاف گوشت ہونا چاہیے گوشت میں بھنیس كا بكرے كا میٹ سب كا میٹ ہونا چاہیے چكن كا ہونا چاہیے فش ہونے چاہیے مچھلی فرائی ہونا چاہیے چكن فرائی ہونا چاہیے سب سے ترجیح انہیں دی جاتی ہے اور سبزیوں میں جو ترجیح دیتا ہوں میں سبزیوں میں ترجیح دیتا ہوں میں كسی سبزی كو ترجیح نہیں دیتا سب سبزیوں سے بہتر گوشت ہے اونلی گوشت گوشت ہے گوشت سبزیوں میں پالک پنیر بنا لو پنیر كی سبزی بنا لو آلو مٹر كی سبزی بنا لو چاولوں میں بریانی بنا لو سب سے زیادہ بریانی بنانا كا شوق ہے بنانی تو آتی نہیں ہے خیر لیكن كھانے كا بہت شوق ہے اور زیادہ سے زیادہ بریانی كھائیں اور بریانی كو اول درجے پہ لائیں اور بریانی كا ٹیسٹ سب سے بڑھیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بریانیاں بنتی ہیں سب لوگوں کے گھر میں اچھی بریانی بنتی ہے زیادہ سے زیادہ بریانی كا سیون كریں سوستھ رہیں اچھے رہیں اور كچھ نہ كچھ خود پكائیں خود كھائیں ہم بھی خود پكائیں گے خود كھائیں گے اور سب سے زیادہ اچھی اچھی چیز پكائیں گے